میں بہت زیادہ مصروف رہتا ہوں پڑھنے میں میرا عدم مشغلہ ہے پڑھنے کا مشغلہ ہے میرا اگر مجھے اس میں سے خارجی اوقات نکالنا پڑے مطالعے کے لیے تو اس میں میں جو ہوں اپنے پڑھائی کو ترجیح دیتا ہوں یعنی پڑھائی اس میں سے دس پندرہ منٹ نکال لیتا ہوں میں مثلاً عشاء کے بعد یا عصر کے بعد اور اگر کچھ کام مجھے پڑ جائے بہت زیادہ اول تو میں بہت ضروری کوئی کام ہو تو اس میں نظر انداز اسے دیکھتا ہوں اگر چھوٹا موٹا کام ہو تو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ وقت تو بہت کم رہتا ہے میرے پاس کیونکہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے تو بعض مرتبہ کام کچھ زیادہ ہی خاص ہے تو اس کے لیے میں دس پندرہ منٹ اپنے پڑھائی کو ترجیح دیتے ہوئے وقت نکال لیتا ہوں ورنہ اگر کوئی ضروری کام نہیں ہے تو میں اپنی پڑھائی کو ترجیح نہیں دیتا کام کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ میں پڑھائی کو ترجیح دیتا ہوں